मूंखे पाइण लाइ पैंट खपंदी हुई त मुंहिंजे ॿारनि मूंखे चयो तवां जींस वठो जींस तव्हां ते सूट कंदी त मां ॿ टे शोरूम्स में वियसि फाइनली मूंखे लेविज जे शोरूम ते जींस पसंदि आई मां जींस वरती त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी छो त मां जींस जॾहिं पायां थो त जींस पाइण सां मूंखे हिकु त हुन जी फिटिंग ॾाढी सुठी आई ऐं हुन खे पाइण खां मां ख़ुद बि पंहिंजे पाण खे ॾाढो फिट सम्झां पियो ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि आहे कि महांगी बि कोन्हे मुंहिंजे लाइ लेविज जे शोरूम ते वियुसि त ॾाढी वैरायटी हुई जींस जी फाइनली जेका मूंखे जींस वणी हो सिर्फ उणिवीह सौ पंजाहु रुपिए जी हुई जॾहिं कि असां ॿियूं पैंटू वठंदा आहियूं त उहे बि इन खां वधीक में ई ईंदियूं आहिनि पर जींस उणिवीह सौ पंजाहु रुपिए में कंफट हुन खे ॾाढो वधीक हुओ जींस पाइण सां पंहिंजो पाण खे मां फिट महसूस थो कया पियो हैल्दी महसूस थो कया पियों ऐं स्माट महसूस थो कया पियो मुखे लॻे तो कि अगरि कंहिंखे जींस वणंदी हुजे या ॿिए खे ॾिसी करे जींस वठे पाए त उन खे बि फिटनेस जो महसूस थींदो धन्यवाद